हैलो हांजी दीदी केह् हाल ऐ आं ओह् ई ठीक ऐ मतलब तुसें उ'नेंई कन्नै आनी सकनें आक्खे दा हां जाना हा ठंड गै बड़ी ऐ में सोचेआ पुच्छनी आं दीदी गी जाना नेईं हां किन्ने बजे हारे जाचै हां हां कम्म कुम्म मकाइयै गै जाना छुट्टी कीती हां कम्म कुम्म मकाइयै भी बाद च टैंशन निना रौह्ग हूं

हां इत्थै हट्टी म्हल्लै म्हल्लै हट्टी ऐ उत्थुआं दा गै लेई लैगे पता निं हैंजी हां पता निं किन्नी देर चलना में शामी जाना बी ऐ हा कुतै अबो इ'नें आक्खे दा ते भी जाना बी पौना उत्थै हां हां लेईं लैऔ ते उ'यां बी नराज होंदे निं सारे चलो ठीक ऐ जेल्लै जाह्गे ते तुसें ई फोन करी लेगी तुस आई जाओ बाह्रै ई ठीक ऐ चलो ठीक ऐ